हाँ सरकार ने ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ की है और सुविधा दी है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की हैं जैसे सरकारी स्कूलों में उनकी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों का भर्ती कराया गया है और उनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था की गई है जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं और वह मिड डे मील में प्रतिदिन कुछ नए नए भोजन और पौष्टिक भोजन दिए जाते हैं बच्चों को दो उनके शिक्षा और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के व्यवस्थाएँ की गई हैं जैसे उनके खेलने कूदने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएँ की गई है उनके खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया है इसके साथ साथ उनके विकास और वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के खेल कूद के साथ साथ पौष्टिक पौष्टिक आहार और भोज्य पदार्थों की व्यवस्था भी की गई है